ओ आंनि संनाय खावनायनि सोमोन्दै आं माखासे फंनैसो फोरमायनोसै जेनेबा आंनि सानसेखालि आङो जेनेबा बोराइजों खवाथारआव थांफादोंमोन ओमफ्राइ बोराइनि लोगो सासे आरमि ओ अफिसार मेज'रआनो आंनि आलु जह'ल ओंख्रि संनायखौ मोजां मोननानै दिनैसिमबो रायखांबाय थायो आरो ओमफ्राइ जेनेबा जेबो बेहाय जेबो मिक्स खालामाखै ना बेदर जेबो मिलायाखै ओरैनो खालि आलुखौ एखदम मोनसेल' आलु जह'ल बानायनानै संदोंमोन जेनेबा ओ दै जेनेबा आलुखौ रुबाय ओमफ्राय रुनानै सानानै बिदिनो ओ थाव सेरबाय फियास थियास होनानै ओमफ्राय जिरा होबाय सामब्राम गुफुर होबाय बेल' आरोखि बेखौनो आंनि संनायखौ गोथाव मोननानै दिनैसिम आंखौ बाखनायो आरोखि बिदिनो आरो जेनेबा जों जायो बिदिनो मालाबा मालाबा ओ अनद्लाजों दाउजोंखौ बांसिन जेनेबा मोजां मोनो आंनि बिनानावफ्राबो मालाबा मालाबा आलासि जाफैयो दाउ अनद्ला होनबाथाय गोथाव मोनो आरोखि जेनेबा बिदिनो खारैखौ एसे बारा होनानै संबा एसे गोजा जायोनालाय खारै बारा इसे बाराबो नङा एसे खारै नांनायबा मिलौदोसिनो नालाय ओंखायनो गोथाव मोनो आंनि बिब' बिनानावफ्रा बिदिनो मालाबा मालाबा ज' जोङो आलासिबो जालायबा बिदिनो सङो जेनेबा दाउ अनद्ला आमफ्राय बिदिनो मैथा ना संसै ओमफ्राइ बिदिनो संनानै जों सम सम जेनेबा न'खरनि ज' आलासि जालायो आरोखि मालाबा मालाबा ओमफ्राइ बिदिनो जोङो बोथोराव सम सम माबा जायो ओ बोथोरनि बैसागुबो फैब्ला बिदिनो जोङो ओरैनो इसे जेन'बा बोसोर गोदानखौ फालिनो थाखाय पिकनिक जायो बेदियाव जों लोगोफोर ज' माबानानै जायो बेदर फिसा ना गासिबो संनानै जायो आरोखि रोंजोबगौ संनाय खावनायखौ बाखि जोंनि बर'हारिया माबादि जायोमोन गोदो जों बानायनानै जानो रोंगौ आरोखि अमा एवनाय नाखौ जेनेबा ओ एग्लिनाय ना बाथोन देनाय नारजि अमा अनद्ला दाउ अनद्ला एम्फौ बेफोरबायदि गासिबो रोखोमनिखौ जोङो गोदो बर'आ मा जाबोदों बेखौ जों संनानै जाबोगासिनो दं आरोखि गाबागाव आं दा हारसिं रायजो जाब्लाबो फिसाफोरनो सबाय दाउ अनद्ला दाउ मालाबा मालाबा बिदिनो संनानै जाबोयो गथ'फ्रा गोथाव मोनो आरोखि बेजोंनो ओमफ्राइ बुंथ'ला सेरनोसै जारौ खिखांबाय